हँ सर हँ सर कहए है कि हमरा सर क्रिकेट वला सरके कोचिङ्ग लिएके छै करबाबैके छै तऽ अहाँकेँ एकडेमीमे सर की की फैसिलिटी है

नहि सर जेनाकि सर की मतलब की अहाँकेँ मतलब की को अथीमे एकडेमीमे छै सर

हँ तऽ मेरा हमरा नाम अनीश कुमार भेलए हँ तऽ सर सर हमरा नाम अनीश कुमार भेल सर अहाँ अहाँकेँ मतलब एकेडेमीमे हम पूछैत रहलिऐ की सर अहाँकेँ एकेडमीमे की मतलब की की सुविधा छै की सर रहएके सुविधा छै कि नहि छै अहाँ ट्रेनिङ्गमे की की करबाबै हीए हँ तऽ सर अहाँकेँ एकेडमी सर की ई नेशनल सर मतलब की कोय टूर्नामेंट उरनामेंटमे भी भाग लए है कि नहि लए है

जी सर तऽ अहाँकेँ एकैडेमीमे तऽ मतलब की की लगतए एडमिशन करबाबए लऽ

हँ सर हँ सर हम तऽ पूर्णियामे रहए हीए पूर्णिया टाउनमे छै